देखियौ हमरा बचपन से ही पढ़ए मे बड मोन लगैया चुकी हमर घर शिक्षित छलए एहिलेल पढ़ए मे विशेष रूचि अछि आ कोनो एहन मिल गेल कहानी वहानी वला किताब या चुटकुला वला किताब त ओकरा पढ़ैत गेलहुॅं पढ़ैत गेलहुॅं जखन टाइम मिलल तखन तक पढ़लहुॅं एहिसे मन मे ई होइ छला कि एकरा पूरा कहानी के जानकारी लेबए के होइ छलए तऽ पूरा पढ़िए कऽ खतम केलहुॅं लेकिन कोर्सके किताब सब जे छै तऽ ओहिसबके पढ़ए के लेल टारगेट बनबै छलहुॅं हाँ की परीक्षा के तऽ अभी बहुत दिन छै तऽ एकरा एतना दिन मे सप्ताहिक मासिक बनेलहुॅं की ईतना दिन मे ई किताब पढ़ए के अछि लेकिन एहि कहानी वहानी वला किताब मे अच्छा रूचि अछि एहिके लेल पढ़ैत गेलहुॅं पढ़ैत गेलहुॅं पूरा कहानी समझ लेलहुॅं एहिमे हमरा कोनो पढ़ए मे दिक्कत नहि होइया मन लगैया एहि लेल अच्छा सँ पढ़ै छी आओर बाकी कोनो जे रहै छै किताब क्लास ऊलास वला त ओसब पढ़ए मे सप्ताहिक लक्ष्य बनबै छलिया कोनो एहन समस्ये चाहे कोइ औरत के बारे मे पता चलल किताब मे कहानी तऽ ओकरा हम पूरा कहानी समझिये कऽ छोड़ै छलहुॅं हैं एतना मोन हमरा लगैया पढ़ए मे